جرائم کی شرح میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس کا ہر مُلک کو سامنا ہے ہندوستان بھی اُس سے مستثنیٰ نہیں ہے جرائم کی شرح میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی زندگیوں اور املاک کے لئے خوفزدہ رہنا پڑتا ہے اور یہ معاشرے میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے جرائم کے شرح میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں جِن میں غربت بےروزگاری تعلیم کا فقدان اور معاشرتی عدمِ مساوات شامل ہے اِن وجوہات کو حل کرنے سے جرائم کی شرح کو کم کرنے میں مدد مِلے گی جرائم کی شرح کو کم کرنے کے لئے حکومت کو کئی اقدامات کرنے چاہیے جیسے کہ غربت کو کم کرنا بےروزگاری کو کم کرنا تعلیم کو فروغ دینا پولس اور عدالتی نِظام کو مضبوط کرنا